हेलो आप ओलाके ड्राइवर बोलेछियै तऽ कहाँके रहय हम अपन के एड्रेस भेजलियै कि अहाँ जल्दी अइयै हमरा जल्दी जाना छै कनि मतलब आओर हँ रास्ते मे आगन्ते मतलब सीधा रास्ता नहि लिअ वहाँ पर सऽ पॉलिटेक्निक चौक पर अइयै तऽ उधर सऽ मुड़ि जाएब मुड़ि जहिएन्ह काहे लियऽ कि उधर सऽ यहाँ रोड बनि रहल छै ओहि पर कंस्ट्रक्शन चलि रहल छै रोड जाम वाम हेतौ इसिलिये तऽ नहि इधर सऽ नहि आना छै तऽ उधर सँ हि घुमि कऽ थोड़ा सऽ लम्बा पड़तै अइयै जल्दी सऽ अऽ अऽ जल्दी आबू जल्दी आबह हँ कनि कऽ जल्दी जाना छै कनि हमरा